کھیل لوگوں کی زندگی میں ایک اہم پارٹ ہے ایک اہم حصہ ہے اور میں یہ مانتا ہوں کہ لوگوں کو کھیل بہت چیزوں سے نجات دلاتا ہے فرسٹیشن اور ٹینشن بہت چیزوں سے نجات دلاتا ہے اور یہ انسان کی زندگی میں ایک اہم رول ادا کرتے ہیں اس لیے لوگوں کو باہر آؤٹلیٹ اپنے بہت ساری اسپوٹس جگہوں پر جا کر گیمس کھیلنا میرے لیے بہت ضروری ہے سبھی کے لیے ضروری ہونا بھی چاہیے اور یہ زندگی کا ایک اہم حصہ ہے کھیل